हैलो हैलो हा चओ केरु हा मूं वटि चांवरनि जो हा हा ॾाढा सुठा चांवर मिलंदा आहिनि हा बासमती सुठा चांवर आहिनि ऐं वॾो दाणो आहे ऐं हुन में हा सिला थींदा आहिनि पर उहे सिला जेके थींदा आहिनि उहे थोरा जीअं घणा माण्हू आहिनि शादीयुनि में उन्हनि लाइ कमु ईंदा आहिनि ऐं यदि तव्हांखे पंहिंजे घरु लाइ खपनि त उहो तव्हां बासमती सुठो चांवर आहे त उहो वठी था सघो खाइण में बि सुठो नरम थींदो आहे ऐं ॾिसण में बि सुठो आहे दाणो फुलंदो आहे ऐं यदि तव्हांखे ॿारनि लाइ खिचड़ीअ लाइ खपनि त असां वटि टुटल चांवर बि थींदो आहे हिकिड़ो नंढिणो चांवर जेके उहा खिचड़ीअ में यूस थींदो आहे हा हिकिड़ो दूबार बि आहे दूबार जो आहे हिकु सौ ॾह रुपे किलो उहो हिकिड़ो आहे असां वटि बासमती इंडिया गेट बासमती राइस आहे उहा आहे हिकु सौ टीह रुपे किलो हा ऐं हा हिकु सौ जेको आहे हा जेको बासमती उहो तव्हांजे खाइण लाइ सुठो आहे यदि तव्हांखे ॿारनि जी खिचड़ी वग़ैरह लाइ खपे त पोइ हिकिड़ो असीं रुपे टुटल चांवर आहे उहो बि तव्हां वठी था सघो ॿारनि जे खिचड़ी वग़ैरह ठाहिण लाइ ऐं हुन में ॾिसण में न असां वटि घण असांजो चांवरनि जो ई कमु आहे सॼो त तव्हांखे जेको बि चांवर खपे तव्हां ऑडर ॾेई था सघो ऐं तव्हां अची करे वठी वञो त हा मोकिले सघंदासीं त तव्हांखे कहिड़ो कहिड़ो चांवर खपे उहो लिखाए छॾियो घणो घणो

अछा ठीकु आहे हा हा